मेरा नां नीलम देवी ऐ मैं रियासी दी रोह्ने आह्ली ऐं इस मिकी साग ढोडा बड़ा शैल लगदा एह चौले पीला चौल देहीं चौल सारा किश शैल लगदा कन्नै राजमा चौल ओह् बी मेरे बड़े शैल लगदे मिकी कदें कदें मोमोस बी लेओंदे जाकत ओह् बी खाई लैन्नीं आमी बंद बगैरा कुल्चा बगैरा सारा किश शैल लगदा मिकी इन्ना सारा किश ही मतलब के पची बी जंदा दा छोले भठोरू ओह् बी बड़े शैल लगदे एह्दे हा कदें कदें घर बी बनाने मटर पनीर ओह् अपना बनाए दा ज्यादा शैल लगदा और खमीरे मिगी बड़े पसंद लगदे सारे कोला ज्यादै सारे कोला मेरे फेवरेट खमीरे न ओह्दे नै साग जां आलू होइया मटर पनीर होइया ओह् खन्नी और जिन्ना बी बनदे थोह्ड़ा थोह्ड़ा मैं सारा किश खाई लैनी किश बी नि माड़ा लगदा किश खाई ज्यादा लस्सी ते ओह् ज्यादा मिट्ठी लस्सी मिकी बी बड़ी प्यारी ऐ घरे दा शुरू कोला शुरू कोला मिट्ठी लस्सी मेरी नानी बनांदी होंदी ही अ'ऊं मैं गिज्झी दी खाना हुन मिकी ज्यादा घर बी बनाने अस नुआई बी लैने घरे अग्गै पिच्छै जाना होऐ तां तांमी खाई लैन्नें जो कुछ होऐ खाई गै लैनी थोह्ड़ा थोह्ड़ा अजें कुछ लग्गेआ नि शैल माहें दे आटे दे ढोडे बाजरे दे ढोडेै एह् चौलें दा आटा एह् ओह्दे नै बनाई चाही कन्नै अस बड़ा खन्ने होन्ने बनाइयै बजारा मगाई बी लैन्ने नि तां घर बी पिआही लैन्ने मशीना जाइयै करी लैन्ने माहें दे आटे दे ढोडे बी खाद्धे दे में इक कुल्थें दी दाल बी बड़ी प्यारी लगदी ओह् बी खाई लैन्ने अस तिल्ली तिल्लियां दी खंड तिल्ली एह् बी मैं शुरू कोला बड़ी खाद्धी दी शैल लगदी सारें कोला दुध्द सत्तूं एह्दे बनांदे अपने घरें दे कुटट्ने जो ओह् करने फ्ही बनाने पिहाने असें अपना बक्खरा बक्खरा रक्खे दे होंदे बनाइयै ओह् खंदे गुड़ पांदे होंदे खंड पांदे भुन्नियै खंदे अस बड़े प्यारे लगदे अस सारे अजकल ते कुतै खंदे न अस खंदे होंदे हे बड़े ते लगदे बी ठीक हे कोई माड़े ने'हा लगदे सारा किश शैल लगदा हा ते हुन इन्ना अजें बी खन्ने अजें बी मन करदा खाई लैन्ने हां वा इन्ना पचदा घट एह् लोक कुत्थै खंदे इन्ना थ्होंदा गै नि इनें इन्ने अज्जकल ओह् चीजां हैन गै नि ते चने चने राह्ने चने बिच सैल्ले चने खाने असें चुनी चुनियै बाड़िया हुन ब भयांदे बेसन बनांदे उं'दी बेसन बी बड़ी शैल लगदी पकौड़े पकांदे जो मर्जी करो बेसने कि इत्थैं कढ़ी च बी स्माल होंदी कढ़ी बी मेरी बड़ी प्यारी लगदी मिकी पकौड़े दी कढ़ी होई एह्की बनाई आलुएं दी कढ़ी होई स शैल लगदे सारे इन्ना ज्यादै एह् और नि किश लगदा कढ़ी चौल होइये फुल्का होइया सैली मर्च पाइयै घरे दे जिम्दारियां अपने कच्ची हलदर बी लांदे अस ओह् बी गै दुध्दै पाइयै खंदे ओह् मैं अपने बी लानी होन्नी ते में ओह लाई बी ऐ थोह्ड़ी इच लैने होंदे दुध्दे पाइयै खंदे अग्गै ते अपने देसी लाज बी करदे होंदे कुतै ढिड्डे पीड़ां होन दुध्दै च हल्दर कच्ची हल्दर पानी पी लैन्नी कोई बखार कोई किश नेईं होंदा हा अज्जकल ते डाक्टरें दवाईं देसी अंग्रेजी दवाइयां चलदियां अस अपने गै लाज करदे होंदे हे ते भज्जी बी जंदा हा सारा किश ओह् में सारा किश खाद्धे दा थोह्ड़ा थोह्ड़ा सारा किश खाई लैते दा जे अपने घरै दा जिन्ना होंदा ना सारा किश खंदे अस धान बी लांदे हे बाड़ीं च बी ते इयां बी कम्म करदे हे किश माड़ा नि लगदा हा अजकल दिक्खो अजकल किन्ना ते सारा किश बड़ा प्यारा लगदा हा मिकी अपना बना लैन्ने अस है बी थोह्ड़ी थोह्ड़ी जाच बनाई बी लैन्ने सिक्खे दा असें अपनी नानी कोला नानी नै सखाए दा मम्मी नै सखाए दा बनाइयै खाई लैन्ने अपने बच्चें बी इयै सलाह् दिन्ने अस वे अपनी बनाइयै खाओ बजारें चीजां घट्ट खाओ